जी बोलिए

आपने कोई मोबाइल देखा है आपको कोई पसंद है क्या बाकी मेरे पास तो काफी रेंज है दस हजार में रियलमी के मिल जाएंगे ठीक है अपने पास जो अभी करंट में अवेलेबल है वो रियलमी का मिल जाएगा आपको एक दस हजार का है और उसके अलावा आपको आईटेल का मिल जाएगा और आपको सैमसंग के मिल जाएंगे तो आप मुझे इन तीनों में से बता दिए तो मैं उनकी डिटेल आपको बता दूँगा आपको कौन सा चाहिए रहेगा ठीक है तो सैमसंग जो है वो आपका उसमें आपको जो रेम मिलेगी छ एक सौ चौसठ मिल जाएगा तो और वो आपको जो पड़ेगा नौ हजार के पड़ जाएगा वो आपको फाइनल

वो आपको तीन कलर में अवेलेबल हो जाएगा रेड में हो जाएगा ब्लू में हो जाएगा छ चौसठ है ये वाला कैमरा आपका रहेगा फोरटी ऐट मेगापिक्सल है बाकी आपको ज़्यादा अच्छे से डीटेल्स डीटेल्स समझने के लिए आप शॉप पे आके विजिट कर ले एक बार ठीक ओके ओके ठीक ठीक है मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ जी जी